یقیناً وہ چیز جس کے لیے انسان کو دن بھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ پیاس پیاس انسانی جسم کی بنیادی ضرورت پیاس درصل انسان ہے جسم کا ایک قدرتی اشارہ ہے جو ہمیں بناتا ہے بتاتا ہے کہ ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے ہمارا جسم تقریباً ساٹھ پیصڑ پانی پر مشتمل ہے اور یہ پانی ہمارے جسم کے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے انتہائی ضروری ہے چاہے وہ خون کا بہاؤ ہو غذائی اذائی کے تک پہنچاتا ہے جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنا ہو یا فصلہ کو جسم سے باہر نکالنا ہو ان سب کے لیے پانی بہت لازمی ہے